बाइकिङ्गके तऽ बहुत अनुभव यऽ हमरा कियाकि बहुत पुरा इण्डिया हम बाइकसँ सफर करै छी आओर सबसँ महत्वपुर्ण बात छइ कि अहाँ अगर बाइकपर कहीँ जाइयौ तऽ सबसँ पहिले अहाँके पञ्चर किट छोटा जकर कि मार्केटमे बिल्कुल उपलब्ध छै ओकरा राखयके बिल्कुल व्यवस्था करना चाही आओर आजकलके बाइकिंगमे चार्जिंगके व्यवस्था भी ओ बारह वोल्टसँ भी चलि जाइ छा तऽ सबसँ महत्वपुर्ण बात छै कि पञ्चर किट आओर हवा भरैके व्यवस्था हमेशा अपन साथमे राखू जेकि सबसँ महत्वपुर्ण इएह छै अपन साथ रखना बाइक कियाकि हम एक बेर गेल रहियै जेना बाइकसँ अपन घुमैके खातिर हैदराबादसँ आगू जाइके बाद जब बैंग्लौर हैदराबाद जायब तऽ तीन सए किलोमीटर तक बहुत कम दोकान आओर बहुत कम पेट्रोल पम्प मिलत तऽ उस समय हमर गाड़ी पञ्चर भए गेल रहै आओर वहाँ चालीस पचास किलोमीटर तक कोइ भी पञ्चर बनाबैके सुविधा या उपकरण उपलब्ध नहि रहै हमरा वही चक्कापर जाय पड़लै जाहि कारण कि हमर चक्का खराब भए गेलै आओर आगू जायकऽ चक्का बदलै पड़लै लेकिन आजकलके समयमे बहुत ट्युबलेस टायर आबै छै तऽ बहुत आसान छै ओकरा बदलनाइ आओर ओकर किट आबै छै पञ्चर किट ओकरा अहाँ हमेशा साथमे राखू अगर बाइकपर लम्बा ट्रिपपर कहीँ जा रहल छी तब एकरा रखनाय बहुत ही महत्वपुर्ण छै